जैसा उस पर दिया था वैसा ही आया था और अब कम टाइम पर भी आ गया था पर जब मैंने मीसो से दूसरी बार ड्रेस बुलवाई तो वहाँ ड्रेस अच्छी नहीं आई उसका फैब्रिक अच्छा नहीं था और कलर भी बहुत डल था और जो समय दिया गया था वह उस पर समय पर नहीं आया और लेट आया मैंने मेरे बुलाया हुआ ड्रेस डैमेज भी था मेरा मीसो के द्वारा बुलाया गया दूसरी बार का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था अच्छा नहीं था